हेलो हाँ हाँ बोलिए हाँ हाँ हाँ बोलिए हम लोग के गाँव में तो वैसे उतनी दिक्कत नहीं है लेकिन अभी भी है ना अशिक्षा है स्वास्थ्य का स्वास्थ्य सुविधा में कमी है सड़क में कमी है और है ना देखते हैं हम बहुत सब लोग जो हैं ना बुजुर्ग सब वह सब साक्षर नहीं हैं तो साक्षर नहीं हैं तो इस सब की कमी है हम भी हमलोग के गाँव में भी है ना सर एन जी ओ सब बीच बीच में कभी कभी आते हैं थोड़ी थोड़ी सुविधा देते हैं तब ना बढ़ियाँ रहता है हाँ हाँ हाँ उठा है कि यहाँ पी एम किसान योजना में है कि है ना कि हमलोग को है ना कहीं नहीं जा सकते हैं किसान सम्मान की सब की पी एम किसान योजना के तहत है ना सरकार हमलोग को किसान सम्मान सम्मान निधि योजना देती है साल में छह हजार का कि साल में छह हजार की किस्त आती है हाँ तो वह है ना तो कहते हैं अठारह साल से ऊपर अठारह साल से ऊपर के यु युवकों को और है ना साठ साल से साठ साल तक या उससे लाइफ टाइम भी हो सकता है तो अभी भी बहुत चूँकि किसान सम्मान निधि का योजना के तहत है ना बहुत किसानों को लाभ हुआ है पहले किसान को है ना लोग है ना नीची दृष्टि से देखता था लेकिन सम्मान निधि की तरह है ना सरकार सम्मान दिया है हाँ हाँ हाँ इन्दिरा आवास में हमलोग को मिला है हाँ पहले था इन्दिरा आवास है ना कमसम मिलता था दस हज़ार रुपया मिलता था पचीस हज़ार रुपया मिलता था अब है ना समय के हिसाब से इन्दिरा आवास है ना एक एक लाख का है ना सबको मिलता है हाँ तो उसमें भी है ना जो योजना जो एक लाख रुपया देता है तो वह भी थोड़ा बहुत है ना कमीशन दस हज़ार मतलब तो रुपये के हिसाब से है ना थोड़ा वह भी किस्त ले लेता है फिर हम लोग को है ना सुविधा देता है शौचालय का भी सुविधा दिया है शौचालय में भी हमलोग को दस हज़ार रुपया दिया दिया था तो उसमें से दो हज़ार वह भी काटकर हमलोग को शौचालय निर्माण के लिए दिया है अच्छी खासी सुविधा मिली है हमलोग को भी

हाँ बाढ़ के लिए बाढ़ राहत के लिए बहुत कुछ मिला है हमलोग को जिसका भी है ना घर की क्षति हुई है मकान की क्षति हुई उसके लिए भी है ना सरकार फोटो वगैरह खीच उचकर है ना वह सरकार के पास मिला है तो जिसकी क्षति हुई तो उसको भी सरकार बहुत इनकम सब दिया है क्या बोले हाँ हाँ सुविधा है ना सब मिल रही है क्या कहते हैं पहले लोग साक्षर नहीं थे ना अब लोग धीरे धीरे साक्षर हो रहे हैं तो सब चीज के बारे में जनता को खुद